ہیلو جی بھائی مجھے دو کلو آم خریدنے تھے وعلیکم السلام جی بھائی مجھے دو کلو آم چاہیے تھے آم تازہ ہے یا پرانا ہے کھانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی کسی طرح گھر والے کبھی کہیں کہ یہ کہاں سے لے کے آ گئے یہ تو بہت پرانا آم ہے کبھی اس میں اچھا نہ لگے اچھا تو کیا ریٹ چل کیا ریٹ ہے اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے اچھا کچھ کم نہیں ہوگا اس کا لیکن میں جو ہے ابھی کچھ دن ایک مہینہ پہلے لیا تھا میں نے ساٹھ روپے کلو لیا تھا آپ سو روپے کلو بتا رہے تھے اس کا ریٹ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ایک دم سے اچھا جی جی جی وہ تو ہے جی جب ریٹ بڑھتا جی جی جی چلیے آپ ایک ایک کام کیجیے مجھے پانچ کلو آم کر دیجیے اور سہی ریٹ لگا دینا اور بالکل تازہ آم کرنے ہیں صاف صاف جو خراب آم ہوں گے وہ آپ ایک طرف نکال دینا کیوں کہ گھر والے کل کے دن کو میں آؤں گا آپ اچھے آم دو گے تو ان شاء اللہ کل بھی لے کے جاؤں گا میں پھر تو آپ پانچ کلو آم کر دیجیے ایک طرف رکھ دیجیے نکال کر

جی بالکل تازے آم کرنے ہیں بالکل فریش آم کیوں کہ کھانے والے جو ہیں نا کل ان شاء اللہ اگر گھر والوں کو پسند آئیں گے تو میں کل اور لے کے جاؤں گا اس میں ویسے میٹھے نکل رہا ہے نا اس ٹائم میں میں یہیں گوتم بدھ نگر میں رہتا ہوں آپ وہیں پہ مجھے پہنچا دینا ایک دوکان ہے میری مدینہ اسٹور کے نام سے گوتم بدھ نگر میں تو آپ میں ہی اس شاپ پہ دے دینا اور پیسے بھی انہیں سے لے لینا وہ بتا دیں گے آپ کو جتنا بھی آپ کا بل ہوگا آپ مجھے بتا دینا میرے بھائی بیٹھتے ہیں وہیں پہ وہ دے دیں گے آپ کو پیسے جی جی ٹھیک ہے بھجوا دینا آپ ان شاء اللہ ٹھیک ہاں ٹھیک ہے